हमारे हिन्दू धर्म में हम लोग सुबह सुबह उठते है और स्नान करने के पश्चात हम लोग मंदिर जाते हैं मंदिर जाने के बाद हम लोग घर के बड़ों को सभी को प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ में शांति का वातावरण रहता और हम लोग प्रणाम करने के बाद हमारी जो दैनिक गतिविधि वो सभी करते हैं और अदर दूसरे समुदाय में मुस्लिम समुदाय में सभी अपने अपने नमाज़ अदा करते हैं तीन से चार बार दिन का उनके क्रिया रहती हैं चार बार नमाज़ अदा करते हैं क्रिश्चन अपने अपने चर्च जाते हैं सिख अपने अपने गुरुद्वारों में जाते हैं और साथ ही साथ सभी आस्था बंधन और अपने भावनाओं भावनात्मक क्रिया से सभी अपने मन को शांत करते हैं और साथ ही साथ में प्रेरणा करते हैं कि हम लोग हमारे सकुशल हमारा परिवार सभी सकुशल सभी अच्छे रहें और हमारा देश और घर और देश हमारे समाज सभी तरक़्की की ओर आगे बढ़ें